ہیلو ہیلو وعلیکم السلام جی بالکل فرمائیے ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں جی معذرت خواہ ہوں اس پریشانی کے لیے کیا آپ مجھے ایک کمرے کا نمبر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب میں ابھی جو ہماری بات ہوئی ہے میں اس کو اپنے ٹیم کو بھیجتا ہوں وہ چند منٹ میں آ کر مسالا دیکھ لیں گی جی بالکل ہم دونوں مسائل کا فوری حل نکالیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ کو عارضی طور پر دوسرا کمرہ بھی دیا جا سکتا ہے جب تک مرمت مکمل نہ ہو جائے جی جناب آپ بے فکر رہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ہم مرمت کے بعد اطلاع کر دیں گے ہم جلد اطلاع کریں گے آپ کو یہ ہمارا فرض ہے جناب آپ کا قیام خوشگوار بنانا ہماری اولین ترجیح ہے اور کوئی پریشانی ہو تو بتائیے آپ کل پیسہ تو زیادہ نہیں لگے گا ہم حساب سے لگا لیں گے آپ کا چار پانچ ہزار تک تو لگے گا ہی جی آپ معذرت خواہ ہوں میں ہو جائے گا آپ کتنا کم کریں گے آپ کے لیے آپ یہ بتائیں کتنا لگا دیں ہیلو ٹھیک ہے